हम कोनो एहन विचार करै छी जे हमरा ई काज करबाक अछि जेना हम अपन पी एच डी आवाकारूख धरि पर कयलुँ यऽ लोकदेवता छियै कतेक लोकदेवता छै जे जेकरा आइ हमसभ कंठमे राखने छी ओ लिखित रूपमे नहि आयल यऽ ओहिमे एकटा अइ बाबा कारुओ लोरिक मनिआरो बिहला बिसगेरो धरम राजो आदि आदि अछि जे अखन लिखित रूपमे नहि आयल यऽ जकरा पर हमरासभक विचार करबाक चाही बुद्धिजीवी लोककेॅं आ ओहिसभ पर काज हेबाक चाही इएह हमर विचार अइ आओर सभके विचारो आर ताक़तों यऽ आ जे नहि लिखलहुँ यऽ ई हमर कमज़ोरियो यऽ अइ समाजके इएह हमर कमजोरी समझूँ आ जे समझूँ